جی ہاں بالکل میرے چند پسندیدہ اور ادیب اردو ادیب اور شاعر ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں مجھے ان کی تحریر بہت عمدہ لگتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا لگتے ہیں میری زندگی میں ان کی تحریروں کا بہت اثر ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں مجھے ان کی تحریروں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ وہ اساتذہ اور میرے کئی احباب کے پسندیدہ مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں خدا نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے ان کی تحریر میں جادو ہے ان کا قلم ساحرانہ ہے وہ لکھتے ہیں تو قاری کو اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی عربی تحریر میں بھی میں بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عربی تحریر بھی بہت عمدہ لگتی ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی کتابوں کی طویل فہرست میں چند کتاب کے یہ نام ہیں تازہ سراغِ زندگی کاروانِ مدینہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخی دعوت وعظیمیت المرتضیٰ سیرت رسول اکرم پرانے چراغ نقوشِ اقبال میری علمی و مطالعاتی زندگی سیرت سید احمد شہید وغیرہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ ادیب ہیں اسی طرح چونکہ میں عربی زبان میں بھی پڑھتا ہوں تو عربی زبان کی ایک بہت ہی مشہور ادیب کا ذکر کرنا چاہوں گا ان کا نام ہے ڈاکٹر عائز القرنی ان کی ایک اہم کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کتابوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے ان کتابوں کا نام ہے غم نہ کرے یہ کتابیں در اصل عربی زبان کی ایک بہت مشہور کتاب کا اردو ترجمہ ہے اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر عائز القرنی جو کئی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں ان کی تمام کتابوں میں ایک یہ کتاب ہے ان کی اس کتاب میں ان بات کا ذکر کیا گیا ہے اور پڑھنے والے کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اصل میں امتحان گاہ ہے جہاں ہر ایک انسان اپنے اپنے امتحان سے گزر رہا ہے جہاں ہر ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے اس آزمائی سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے اور اس دنیا میں غم اور خوشی رنج اور راحت دکھ اور مسرت آرام اور پریشانی ہر ایک انسان کی زندگی میں شامل ہے